ते ओह्दे बारे च दस्सो कोई अगर तुस गेम च इंटरैस्टड ओ जां खेढी दियां ऐन किश सनाओ असें गी नुहाड़े बारे च हांजी मैम गेमां खेढी दियां न में बड़े गै खेढ खेढ दे न स्कूल च बी ते कालेज च बी जि'यां जि'यां कि खोऽ खोऽ बगैरा जां कबड्डी बगैरा एह् सारे खेढां में खेढी दी बी ऐन ते एह्दे आस्तै असें जम्मू बी जंदे हे स्कूल साढ़ा जंदा हा ते उद्धर दा पैह्लें अस खेढियै फ्ही अस जम्मू जंदे हे खेढने ई उद्धर बी अलग अलग डिस्टिक दे बच्चे औंदे हे खेढने ई ते उं'दे कन्नै खेढियै शैल

बच्चा शैल मसूस करदा अपने आप च ते एह्दे कन्नै शैल मजा बी आंदा खेलने च सारे किट्ठे होइयै खेढचै ते एह्दे च कि बच्चा शैल अग्गें खेढै ते शैल पढ खेढना बी चाहिदा शैल बच्चें ई खेढना बी चाहिदा खोऽ खोऽ बगैरा कबड्डी बगैरा अजकल सारे बच्चे खेढै दे ते सारें ई खेढना बी चाहिदा शैल ते स्पोर्टस बिच सारें बच्चें ई अग्गें औना चाहिदा ते मिगी बड़ी शैल रुची ऐ खेढने बिच खेढ च ते में बड़े गै खेढ खेढे दे ते हून तक हल्ली तक में खेढनी आं स्पोर्टस में बड़ा गै खेढनी आं मिगी बड़ा गै पसंद ऐ खेढ खूढ खेढ च भाग लैना बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते में बड़ा गै खेढनी आं